ज़िले के लोग सांस्कृतिक उत्सव मनाते हैं जैसे पंद्रह अगस्त मनाते हैं वह हमारे देश की आज़ादी के लिए मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है छब्बीस जनवरी को जो स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं हमारे देश में दशहरा भी मनाया जाता है राम दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है वुमेंस डे भी मनाया जाता है तीज भी मनाई जाती है इसलिए अनेक त्योहार हमारे करौली ज़िले के अंदर मनाये जाते हैं और उनमें हमारा योगदान अत्याधिक प्रिय होता है क्योंकि दशहरे के दिन हम रावण को जलाते हैं वुमेंस डे के दिन वुमेंस की रक्षा करते हैं वुमेंस की रक्षा हम हमेशा कर रहे है लेकिन वुमेंस डे के दिन वुमेंस को एक लाइन लगाकर रैली निकाली जाती है तीज के दिन पूजी जाती है